हँ हेलौ अच्छा अच्छा हमर नाम भेल धीरज अपन नाम की भेलह हौ बौआ अच्छा रौनक कोन नदीके बारेमे जानयके चाहै छह तू अच्छा अच्छा लखनदेइ नदी तऽ अपन एहि लोकल एरियाके धड़कन रहलै पहिने समझलह ओ किछु दिन पहिने बहुत ही किसानके लेल फायदा मतलब मतलब फायदादायक रहलै जैसेकि ओकर पानि ने किसान सभके खेतमे पटल तऽ ओ पानीसँ बहुत ज्यादा उपजाबैत रहलैए जाहिके कारण ओ ने लखनदेहि नदी पहिने लक्ष्मणा नदीके नामसँ जानल जाइत रहलै कि नदी लक्षमण जीके नामसँ प्रसिद्ध हइ समझलह ओकरा बाद बीचमे सरकारके अच्छा रखरखाव अच्छा देखरख नहि होइके कारण ओ नदी ने हो गेलै आब मतलब नहि ओ साइडके जैसेकि जे नदी पहिने अइ जैसे कुँवारी आओर सुनवर्ताके बीचमे बहैत रहलै ओ ने साइड साइडसँ चल गेलै उधर समझलह जेकि सीतामढ़ी होइत ओ नदी आगे जा कऽ बागमतीमे ओ बागमती नदी फेर अन्दर गङ्गा जीसँ मिल जाइत छै अपना इहाँके लेल सभसँ अच्छा नदी लखनदेहि रहलैए जे अच्छा रखरखाव नहि होइके कारण ओ नदी नऽ मरघट टाइपके हो गेलै जे कि अच्छासँ ने पानी दिअ पा रहलए अपना किसानके ने इहाँ उपजा वुपजाके इहाँ बहुत दिक्कत हो गेलै जे किसानसँ पहिने सालो भरि धान देबहिपरसँ भरि लैत रहलैए बेरहीमे धानके पेटी भरैत भरल रहैत रहलैए जे सभ अब खाली पड़ल अइ बहुत बेरही तऽ उजड़ि गेलै अब होइत छै जे ठेक हइ ओहो नहि भरि पा रहल हइ बस खाली अच्छा ने सिंचाइ होइके कारण आ ने अच्छा के कारण सरकारकेँ एहिपर एक्शन लैके ओ नदीके उराही कराबैके चाही आओर ने उराहीके बाद जे नदी चालू होइत छै अहिना से किसान सभ भी खुशहाल होइ कि ने ओहि लेल हँ हँ हँ हँ हँ किसाने तऽ इहाँ इहाँ तऽ नाइन मतलब सत्तरि परसेन्ट जीवन किसानीपर बीत रहल अइ बताबू आदमीके मनुष्यके सत्तरि परसेन्ट जीवन किसानिए या कृषिपर आधारित हइ तब कृषि कृषिए नहि हो पा रहल अइ अब नजदीकमे रैया चीनी मील रहलैए ओहो खतम हो गेलै अब बताबू ओहो ओहो खतम हो गेलै अब किसानके लेल तऽ चारू तरफ अन्धकारे हइ बौआ की करबहक नदी ओ मरघट हो गेलै रैया चीनी मील मरघट हो गेलै आब ई कोइ उपाय नहि हइ देखू अब की होइत छै आ नहि होइत छै बहुत गन्दा मतलब बहुत मतलब कम धार हो गेलै छोटा धार हो गेलै पहिले तऽ बहुत बड़ा रहलै मतलब बहुत अथि आ बगलमे बागमती नदी बागमती छै तऽ हमरा सभके कोइ सुखे नऽ हइ बौआ की कहैत छेँ ताहि लेल अथी रहलैए तऽ धार उर बहैत रहलैए आब बड़ा बड़ा बान्ध बान्हि देल गेल हइ आ ओ बागमती भी अपन सीधे अपन रास्तासँ जाइत छै आओर ओ अपन जा कऽ नदीमे मिल गेलक हँ हँ हँ ठीक हइ ठीक हइ